جی ہاں عام طور پر جب میں کسی نئی جگہ پر جاتی ہوں یا پھر کسی راستے کو یا کسی ڈائریکشن کو دیکھنا ہوتا ہے تو میں گوگل میپ کے ذریعے سے اس راستے کو دیکھ لیا کرتی ہوں جس سے مجھے آسانی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں بھی کچھ چیزیں چیزوں کا ترجمہ بھی کیا ہے جیسے کہ کوئی مو چیز مجھے انگلش میں نہیں آتی ہے بہت زیادہ اگر مشکل ہوتی ہے تو میں اس کا ترجمہ ترجمے کے لیے گوگل ٹرانسلیٹ کا یوز کر کے اس کے اس کا ان آنسر یا اس کا ترجمہ دیکھ لیتی ہوں اور اس کے علاوہ اور بھی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس جیسے کہ اور بھی بہت سارے ٹرانسلیشن کے ایسے ایپس موجود ہیں جس سے آسانی کے ساتھ میں ٹرانسلیشن کر کر لیا کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریباً صحیح ہوتا ہے اور اگر حرف بہ حرف صحیح نہ ہو تو یہ عام طور پر اسی پرسنٹ صحیح ہوتے ہیں جبکہ گوگل میپ میں بھی تقریباً صحیح ہی بتایا جاتا ہے کبھی کبھار یہ ایسا ہوتا ہے جس میں مجھے کوئی دقت یا کوئی پریشانی ہوتی ہے گوگل میپ کو دیکھ کر کے ورنہ گوگل میپ کے ذریعے سے میں کہیں بھی آسانی سے پہنچ جا سکتی ہوں